ہم لوگوں کے سامنے بائیکنگ کو اپنے جنون کے طور پر اس طرح بیان کریں گے کہ جب ہم بائک کا استعمال کریں بائک کو چلانے لگیں تو جب راستے پر ہوں تو تیزی کا پورا خیال رکھیں کہ جس طرح کا راستہ ہے اسی طرح سے رفتار رکھنا ہے ہمیں اور اس میں لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کا راستہ سیدھے طرف ہے تو ہمیں سیدھے طرف ہی چلنا ہے نہ کہ بائیں طرف چلنا ہے کیونکہ اگر اس طرح سے ہم کریں گے تو حادثات کا شکار ہو سکتے ہیں اور اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو بائک سے ہونے والے حادثات یہی ہوتے ہیں کہ ہم غلط راستے کا استعمال کر لیتے ہیں اور اس طرح بہت بڑے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں اور جنون کے ساتھ تو کبھی ہمیں بائک کو چلانا ہی نہیں چاہیے بلکہ ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے بائک کو چلاتے وقت کہ اس کا گیئر ہمیں کب چینج کرنا ہے اس کا ہمیں بریک کب لگانا ہے اس کو اسٹارٹ کب کرنا ہے یہ سب دیکھ کر چلانا چاہیے اور جب ہم اس کی توانائی کی بات کریں تو توانائی اس میں تو بالکل بھی نہیں لگتی ہے رفتار کا یہ ہوتا ہے کہ سڑک کے مطابق اور اگر سڑک بہت صاف ہے راستے پر کوئی نہیں ہے اور راستہ جو ہے وہ ہائی وے ہے تو اس پر ہم اسپیڈ کو سرکار کی جو لمٹ ہوتی ہے اس کے حساب سے چلائیں گے جس طرح کا اسپیڈ بنایا جاتا ہے اس کے اسپیڈ میں چلائیں گے اور اسی طرح سے جہاں رش وغیرہ ہو بھیڑ بھاڑ علاقہ ہو وہاں پر ہمیں گاڑی کو ایک دم سے سلو چلانی ہے